हमारे यहाँ अगर कोई बच्चा किर्केट फूटबौल या बौलीबौल खेलना खेलने में इच्छुक होता है तो हमारे यहाँ जैसे ये सीसा अग्रवाल काॅलेज है वहाँ किर्केट का गराउंड है फूटबौल का भी गराउंड है बौलीबौल का भी ग्राउंड है तो जो बच्चे सीखना चाहते हैं तो वो जाते हैं और वहाँ जाकर के जिसे और क्रिकेट टीम के जो कप्तान होते हैं उनसे मिलते हैं और अंपायर से भी मिलते हैं और उनसे सलाह लेते हैं कि गुरु जी हम गुरु बताइए कि हम मतलब किस तरफ से खेलें या आप किस तरह से बॉल को फेंकें या किस तरह से फूटबॉल को मारें तो वो लोग बच्चों को बच्चों के साथ समय देते हैं और एक घंटे से एक घंटे दो घंटे बच्चे वहाँ इससे क्रिकेट के मैदान में गए तो बैट को लेते हैं और उनको जो है बैट को पकड़ाते हैं और सिखाते हैं कि देखो बेटा इस तरह से बॉल आएगी तुमको इस तरह से मारना है और जैसे फूटबॉल हुआ तो फूटबॉल को भी बताते हैं कि बेटे ये देखो ये गेंद ऐसे इस तरीके से मारना है और कहाँ से फालों करेगी तो इसी सब तरीके से जो सभी बच्चों को सिखाते हैं और बच्चे जो है अपना सीख पढ़ कर आगे का विकास करते हैं जिससे या ये किर्केट हो या फूटबौल हो तो बच्चे जो है अपना जाते हैं घर से निकलते हैं और वहाँ रहते दो घंटा समय देते हैं और सीखते हैं इसी तरीके से हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं सब अपना विकास करते हैं